बिडिओ गेम मोबाईल में बहुत सी बहुत प्रकार के हैं लेकिन हमारा जो बिडिओ गेम है वो पबजी है क्योंकि इसमें खेलने बहुत ही मज़ा आता है और इसमें पैसा भी मिलता है और मज़ा भी आता है इसको खेलने के लिए कहीं एकांत समय एकांत स्थान पर खेलना चाहिए और काफ़ी समय भी लगता है और इसको खेलन खेलते समय हमें किसी भी किसी भी एकांत जगह जाना चाहिए और इसमें जो है एक किसी मतलब एक सिपाही एक किस सभी चोर को मारता हैं और इस यह सब से मेरा प्रिय विडिओ गेम है और इन्हें मैं बहुत शौक़ के साथ खेलता हूँ और इसमें मुझे आनंद आता है पैसा भी मिल जाता है इसी लिए मैं इस गेम को बहुत ही शौक़ीन के साथ खेलता हूँ ये विडिओ मेरा सबसे इंटरनेट पर मेरा सब से अच्छा विडिओ है और इसको मैं अच्छा इसमें खेलने के लिए मैं बहुत उत्साहित रहता हूँ और मैं अच्छी तरह इसमें खेलने के लिए परिपूर्ण रूप से मैं अच्छा हूँ